ہے ہے بہار میں سپول ہے مدھی پوڑہ ہے پٹنہ ہے پٹنہ میں گول گھر ہے جو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں جسے دور دراز سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور چڑیا گھر بھی ہے اسے بھی لوگ بہت دور دراز سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہاں وہاں کی وہاں مسجد میں بھی جاتے ہیں وہاں بہت ساری اچھی اچھی پھولوں کو دیکھتے ہیں پکچھیوں کو دیکھتے ہیں جانوروں کو دیکھتے ہیں جن کو اپنی گاؤں میں آسانی سے نہیں دیکھ پاتے وہاں دیکھ لیتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے وہاں کا نظارہ دیکھنے میں ہم لوگ بھی یہاں سے بہت بہت بار جا چکے ہیں وہاں ہمارے بہار میں میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جسے دور دراز سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں ہم ہم لوگ ان لوگوں کی کو ان لوگوں کا ویلکم بھی کرتے ہیں آئیے آپ لوگ دیکھیے ہمارے دیس میں کیا کیا ہے ہمارے بہار میں کیا ہے ہمارے بہار میں بہت سارے بہت سارے ایسے جگہ ہیں جنہیں ہم لوگ جنہیں لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے یہاں کا نظارہ ایک بار آپ لوگ بھی آ کر دیکھیے بہت اچھا نظارہ ہے یہاں کا یہاں یہاں کی بہت ساری